शुरू शुरूअ में जॾहिं नई नई बाइक वठनि था अॼुकल्ह जा जवान त एॾो स्पीड हलाइनि था पिया ज़ोर सां तेजु हलाइनि था उहो ई ख़ाली वॾी में वॾी मिस्टेक आहे आराम सां सबर सां हलणु खपे गाॾी